دس تاریخ نواں مہینہ دو ہزار بائیس انتیس تاریخ دسواں مہینہ دو ہزار بائیس تیس تاریخ دسواں مہینہ دو ہزار بائیس تیس پانچ تاریخ چوتھا مہینہ دو ہزار تیئس بیس تاریخ پانچواں مہینہ دو ہزار تیئس